हलो आतां खरें म्हळ्यार बँकांनी पयशे लॉन घेता आनी तें सिस्टमेटीक आसा अशें दिसता आमकां पूण न्हू पयलो काळान पयलो आमचे वेळ टायमार ते कितें करताले आमी एक सावकार जावन कितें थोडे पयशे मागताले आमचे शेतां बितां कितें आमकां उदरगत कितें करपा जाय जाल्यार ते आमकां दिताले पूण कशें पद्दतीन जाले तें थोडे पयशे आमी तेंका वाडोवन दिवचे पडटाले आनी तें टायमार आसताले तेंगेली बी तशे बँके दिता तशेंच पूण ते टायमार दिना जाल्यार मातशे त्रास बी आमकां करताले मागीर म्हणजे पय आमी कशे कोशिश करून तेंकां दिवचे पडटाले आनी तें दितले आमी वयली